सब्ज़ी वाले फार्मर किसान बोल रहे हो साहब मुझे सब्ज़ी चाहिए थी हाँ जी मैं सचिन चौधरी बोल रहा हूँ ये करौली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहें हैं सर मुझे काफ़ी तरह की सब्ज़ियाँ चाहिए सर हाँ जी

सर मेरे को सब्ज़ियाँ चाहिए आलू चाहिए दस हाँ दस किलो आलू चलेंगे और बीस किलो टमाटर चाहिए दस किलो भिंडी भी चाहिए दस किलो बैंगन चाहिए पाँच पाँच किलो मूली चाहिए प्याज़ भी चाहिए ये सात किलो प्याज़ चाहिए सर हाँ ये टमाटर कि क्या प्राइज़ है सर हाँ दस किलो टमाटर चाहिए सर दो हज़ार रुपये के आरे सर कुछ कम कम ओ बेशी कर लो सर इतना कहाँ है प्राइज़ इस का नहीं वो तो ठीक है लेकिन मैं तो एक मैं दस किलो लिख रहा हूँ ना एक किलो के हिसाब दो सही है तो कुछ तो इस में कम करना पड़ेगा ना सर चलो ठीक है और यह आलू क्या प्राइस चल रहा है सर हाँ बीस किलो चाहिए सर अच्छा एक हज़ार और कुछ कम ओ बेशी नहीं करोगे सर नहीं मैंने और भी कहीं ट्राइ भी किया था लेकिन इस से कम रेट मे मिल रहे थे आप से नहीं कुछ तो कम कर लो सर ऐसे थोड़ी होता है जो आप माँग रहे है वही दे देंगे हम अच्छा अच्छा मूली में मूली क्या प्राइस चल रही है सर हाँ सात किलो मूली चाहिए सर इस मूली इतनी इतनी महंगी क्यों कर रखी है सर चलो इस में भी कुछ दस पाँच रुपये कर देना सर हैं और ये बैंगन भिंडी के क्या प्राइस चल रही है सर अरे सर कुछ तो कम किया करो हर सब्ज़ी को आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो फिर वो घटाएंगे फिर क्या मतलब है उस का नहीं वो बात तो सही है आप काफ़ी मेहनत करते हैं और ताज़ा मिलेंगी ना सारी सब्ज़ियाँ अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है क्या है ताज़ा सब्ज़ियों में क्या खाने में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है अच्छा विटामिन मिलता है हरी हरी सब्ज़ियाँ खाने से ठीक है मतलब कोई मेरे को ख़ुद को आना पड़ेगा या फिर आप किसी साधन से मेरे यहाँ पर भिजवा दोगे सब्ज़ियाँ अच्छा एक्स्ट्रा चार्ज कितना है आप का टैक्सी का हम करौली से बोल रहें हैं सर राजा पार्क से तीन सौ का ए सर कुछ तो कम कर लो सर ऐसे में दो पाँच किलो अच्छा जी वो तो आ जाएंगे आने को तो ख़ैर हम को तो थोड़ा टाइम लगेगा सर इस लिए हम बोल रहें थे मैं ने कि आप ताज़ा सब्ज़ी तोड़ के भेज देते तो हम तो क्या अगर दोपहर बाद आएंगे तो फिर दोपहर बाद धूप पड़ती है तो मुरझा जाती है सब्ज़ियाँ हाँ तो आप सुबह के टाइम ही अभी तोड़ के भिजवा दोगे तो अच्छी बिक्री होगी फिर हमारी भी चलो चलो तीन सौ के जगह दो सौ ले लेना आप एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है आप का अड़ाई कर लेना सर और ढाई सौ रुपये ले लेना सर हैं चलो ठीक है सर हैं ओके नमस्कार सर